कटनी जिले में पर्यावरण जी रक्षा जे लाइ ॾाढा ज़रूरी कमु कया विया आहिनि हिकु प्रमुख पहल आहे बाघ संरख जिले में बाघनि जी संख्या खे वधाइण जे लाइ नयन संकर्षण जो विकास करनि था रखण जे लाइ बाघ द्वारा निर्धारित क्षेत्र में बाघ अभ्यारण्य जी स्थापना करनि था इन जे अलावा बाघ संरक्षण लाइ ज़िले में जाग्रति था वधाइनि ऐं माण्हुनि जी बाघ जे प्रति इन जे अलावा जल प्रदूषण ऐं ध्वनि प्रदूषण खे रोकण जे लाइ ॾाढा कार्यक्रम शुरू किया आहिनि जल प्रदूषण रोकण जे लाइ पाणीअ खे बचाइण लाइ अभियान शुरू करनि था इन अभियान में जल प्रदूषण खे रोकण लाइ नदी ऐं तालाबनि खे कयो वञे थो गॾु ई किसाननि खे बि पाणी बचाइण लाइ जागरुक करे रहिया आहिनि ध्वनि प्रदूषण घटि करण लाइ सभिनि खां वॾियूं दिक़तियूं आहियूं इन जे अलावा कुझु माण्हुनि खे उन जी सोच में बदलाव करण में ॾढियूं दिक़तियूं आयू आहिनि कुलु मिलाए करे कटनी जिले में पर्यावरण जी रक्षा ऐं संरक्षण महत्वपूर्ण कार्य थियनि था इन पर्यावरण खे सफल ठाहिण लाइ अञा चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो हीउ कार्यक्रम हीअ शरता ऐं शरताइण जे लाइ नाहे बल्कि हर हिक माण्हूअ जो योगदान इन में ज़रूरी आहे